हा मूंखे स्कूल खां ई आर्ट ऐंड क्राफ्ट जो ॾाढो शौक़ु हुओ असांखे स्कूल में बचपन खां ई एकदम नंढपिण खां ई नर्सरी खां ई क्राफ्ट में असांखे सिखायो वेंदो हुओ की तव्हां अलॻि अलॻि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ठाहे सघंदा आहियो

त वॉल हैगिंग त डॉल्स सजाए करे ठाही आहिनि जंहिंसां मां पंहिंजे घर खे सजायो आहे हाणे त पाण ठाहे करे अगरि घर में सजाईंदा आहियूं त तव्हांखे यादि रहंदो आहे यादगारु रहंदो आहे और तुंहिंजे बचपन में मां इहे ठाहियो वधी करे हाणे मां हेतिरो सिखी वई आहियां मां इहे ठाहियो और घर बि ॾाढो सुंदर लॻंदो आहे हाणे मुंहिंजे घर में सजाइण लाइ मां छा छा वठंदी आहियां की हिकु त मां पाणे ई ठाहींदी आहियां ज़्यादातर छोकी मूंखे क्राफ्ट जो ॾाढो शौक़ु आहे त मां पंहिंजे घर लाइ ई पेंटिंग ठाही आहे मां वॉल हैंगिंग ठाही आहे और ॾाढा फ्रेम बि ठाहियां आहिनि लेकिन जॾहिं जीअं एग्ज़िबिशन में या लखनऊ महोत्सव वेंदा आहियूं असां त हुते ॾाढा नयां नयां पूरे देश खां ईंदा आहिनि माण्हू जेका ख़ूबु जीअं पेंटिंग ठाही हूंदी अथनि या असांखे कॾहिं फ्रेम कॾहिं पॉर्ट्स कुझु वणी वेंदा आहिनि जंहिंसां घरु सजाए सघंदा आहियूं त असां अक्सरि उहो वठी करे पंहिंजे घर खे सजाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं दिवाली में सजाइण जी कोशिश कंदा आहियूं अलॻि अलॻि तरीक़े जी पेंटिंगनि सां फ्रेमनि सां असां पंहिंजे घर खे सजाए करे रखंदा आहियूं